दोतोर कितें जाले जाणां हांव मातसो भोंवपाक आयिल्लो हांगा म्हणजे यु केन से हांव एक टूरिस्ट आसा हांगा आतां विशय असो आसा टूरिस्टां खातीर तुमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमच्या खातीर फेसिलीटीज आसा म्हणजे बरो ना जाल्यार म्हणजे कितें फ्रि ट्रिटमेंट अशे कितें आसा तुमचें हितुन टुरिस्टा खातीर

ओके बरें आसा आनी टुरिस्टां खातीर फि बी तशीं कितें चड आसतली काय गोंयकारांक म्हणजे मेळटा तशीच

हय

आनी म्हणजे हांव कितें विचारपाक सोदतालो दोतोर आमकां जनरल वॉर्ड मेळटा काय प्राय प्रायवेट बी म्हणजे अशे स्पेशल वॉर्ड बी कितें मेळू शकता टुरिस्ट म्हण अशे आसा कितें तुमचें अच्छा बरें आसा बरें आसा दोतोर बरें आसा दोतोर बरें देव बरें करुं आं आनी आनी आनी तुमच्या कडेन आनी विचारपाक सोदतालो हांव की कशी जी तुमच्या जि एम सीन फेसिलीटी आसा तशीं आनी खंयच्या तुमच्या कडेन ये हांगा आसा म्हणजे गोंयान उरता काय जि एम सीन आमी येवपाक फक्त टुरिस्टांनी जि एम सिन येवपाक जाय

ओके ओके ओके बरें आसा बरें आसा दोतोर बरें दोतोर ना ना दोतोर तुमच्या कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें दोतोर देव बरें करुं देव बरें करुं